हैलो अज्ज अ'ऊं तुसेंगी अपनी उधुमपुर डिस्ट्रिक्ट दे बारै च किश सनाना चाहन्नी आं कि जेह्की साढ़ी उधुमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐ नोहाड़ा जेह्का क्लाइमेट बाधा बधना ओह् कनेहा नेहा ऐ होर जेह्के नोहाड़े मौसम मतलब कि सीजन न ओह् कनेह् नेह् न ते उं'दी वजह् न साढ़ै जेह्के लोग न उं'दी जिन्दगी उप्पर उंदी रोजाना जिंदगी उप्पर केह् केह् असर पोआ दा ऐ ते इं'दे बिच्च साढ़ै आई गे जेह्के साढ़ै सीजन न साढ़े जेह्के मौसम न उं'दे च आई गेआ साढ़ा ते समर स्प्रिंग आटुमन ते होर विन्टर मतलब कि गर्मियां सर सर्दियां मतलब ठंड एह् सारे साढ़े जेह्के मौसम आई गे इं'दी वजह कन्नै जेह्का साढ़ा लोग न उंदी रोजाना जिन्दगी च केह् फर्क पोआ दा ते जियां कि तुस दिक्खी लैओ कि अज्जकल किश बी टेमै सिर नेईं होआ दा ऐ कि के जिल जिस टैम गर्मी होनी होंदी उस टैम गर्मी नि होंदी स्हेई तरीके कन्नै ते जिस टैम ठंड होनी होंदी ते उस टैम स्हेई तरीके दी ठंड नि होंदी ते एह्दे साढ़ै एह् किसान लोग न ते उं'दी जिन्दगी उप्पर एह् असर पोआ दा ऐ कि उनें जेह्की फसल लाई दी होंदी ओह् स्हेई तरीके कन्नै लगदी नि ऐ ते अगर ज्यादा बरखा होई जान ते तां बी उंदी फसल खराब होई जन्दी ते ज्यादा गर्मी होई जा ते तां बी उं'दी फसल खराब होई जन्दी गर्मियें दी वजह कन्नै साढ़ी जिंदगियें उप्पर एह् असर पोआ दा ऐ कि लोक जेह्के लोग न ओह् मतलब कि बाह्र नि जाई सकदे अपने घरै बाह्र नि जाई सकदे इन्नी ज्यादा गर्मी होआ दी होंदी जिसी तुस आक्खने कि लू चला दी इन्नी ज्यादा लू चलै दी होंदी दपैह्री हारै कि अस अपने घरै बाह्र नि जाई सकनें अस सोचने कि कुदै ठंडी ठंडी जगह् उप्पर जाइयै बौह्चे ते होर जेह्की ठंड आई दी होंदी ठंडू दिनें इन्नी ज्यादा बरखा होंदियां कि कोई ग आखने नी गल्ल नेईं अगर कुसै कम्म करना होंदा तां फ्ही ओह् अपना काम करी नि सकदा ते इसलेई अ'ऊं तुसेंगी इयै सनाना चाह्नी कि साढ़ी जेह्की उधुमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐ एह्दे क्लाइमेट मतलब नाह्ड़े वातावरण बिच्च बी बड़ा गै ज्यादा एह् ओह् के मतलब के बड़ा गै ज्यादा इयां किश किश दिक्खने गी असेंगी लब्भा दा ऐ ते जेह्के न में तुसेंगी गल्लां सनाइयां उं'दी वजह कन्नै साढ़ै लोकें दी जिंदगी उप्पर इ'न्ने असर पोआ दे न